हांवें दादा वैद्य रॉडा कडल्यान पीक अप कर म्हणून सांगिल्लो आनी आझाद मैदाना कडेन सोड म्हणिल्लें पूण आतां म्हाका सांतिनेझा कडल्यान पिक अप कर आनी आझाद मैदाना कडेन सोड